कहने के लिए हमारा देश तरक्की कर रहा है लोग तरक्की कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं अपना अपना व्यवसाय व्यापार अपना रहने का तरीका खाने पीने का तरीका हर चीज़ को चेंज कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं लेकिन लोगों की जो मानसिक मानसिकता है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उन महिलाओं का समर्थन नहीं करते जो इस शौक के तौर पे डांसिंग नृत्य करना चाहती हैं और उनके सामने उन महिलाओं के सामने तरह तरह की चुनौती सामने आती हैं सामने लाके खड़ा कर देते हैं जिससे उन्हें गुजरना पड़ता है और उन महिलाओं के पास एक ही एक ही चयन रह जाता है कि वो अपने शौक अपने सपने को पीछे छोड़ते हुए डांस छोड़ कर अपने नृत्य नृत्यकला को छोड़ कर दूसरे काम में लग जाती हैं